थांनाय दुइ हाजार सुइद्द' माइथायाव जोंहा बैनाया सेन्ट्रेल दिफेनस खामानि मावोमोन

बैनायनि नामा सनजय नारजारि थांनाय दुइहाजार सुइद्द' माइथायनि एप्रिल मासावहाय गोब्राब लोमजानायलाय जों बेवहाय बोरैहाय सहाय हैनो हागोन दा थाखा फैसा बायदि खौ लानानै जों न'खर मोनब्रै मोनबा जों ज' सावरायलायनानै जोङो बेखौ नायनायजों लोगोसे दावबायनाय मा जायगा नायनाय जाबाय जों सानलाय हलाय जोङो गुवाहाटिनिफ्राय फ्लाइटाव थांबाय लोगोसे आंजों लोगोआव सानै लोगोफोर दंमोन जोङो गासै साथाम जों सारि घन्थासोनि उनावनो जों दिल्लिआव मोनहैयो दिल्लिआव मोनहैबा जोङो गोदान मानसि बबाव थागोन बबाव सोरजों रायज्लायगोन माबायदि खालामोबा जोङो एइम्स हस्पिटालखौ मोनगोन जों बिदिनो फ'न खालामबाय फ'न खालामबा जा बैनायनि एस एस बि लोगोआ फ'न हमबाय उमुग जायगायाव दङ उमुग लामाजों गारि हमनानै टेक्सि हमनानै ओरै फै होननानै बिदिनो जोङो लामा नायै लामा नायै खामानिफोरखौ मावबाय मोनफा मोनफा अब्ला जोङो मोनानि सादथासोआवसो जों एइम्स हस्पिटालाव मिट जानो हादों दा बेनिफ्राय जोङो लोगो हमनानै रायज्लाय होनलाय रायज्लायनानै जोङो ओइदिनखालि हराव जोङो बड'लेण्ड बड'लेण्ड हथेलाव थाफैबाय हथेलाव थानानै जोङो अखानायै फुङावहाय जोङो दिल्ली थावनि सोरगिदिं मा दं मा गैया जोङो गारि भारा लानानै गिदिंदोंमोन दा जानाय लोंनायफोरनि दामा ब्रिद्धि साहा खाबसेयावनो फनसास थाखा जाग्रा मोनसेयावनो आसि थाखा बेबायदि आरो जोंनि आसामनिफ्राय बे समावहाय माने बारहावाया बहुद गुदुं आरो गरमसिन जायो जोंनि बे जायगाजों बिसोरनि जायगाजों दुंथायनि फखरागथिया बेलेग आरो जों दाबसेयाव बेरायनो मोनफेरिखाय बेरायहैफेरिखाय जोबोद बेरायनायाव माने गोसो खुसि गैया गैया जायो जोंनि जायगा नङिखाय दा जानायथिंबो फासस' फासस' बिग्राफ्राव रायज्लायजोबनोबो रोङा बायजोबनोबो हाया आरो फारसेथिं थाखा फैसानि दुरबलाव बा फैसा थाखानि खमजुरिआव बायनानै लाबोनो गोसो जानायफोरखौ बायनानै लाबोनो मोना बेनिफ्राय थानो बायदि हथेलफोराव थानो हाया जोङो रांखान्थिनि अब'स्थाया खोब दुरबलखाय जोङो साननै थानानै जोङो फिन गिदिंफिनो दा बेयाव जोंनि गामियारि बा असरसबरिया आलासि जालायनायजों जोंनि दाबसेयाव दावबायनायजों अनेक फारागथि दङ गोरोबा जोंनि जायगायावहाय खुरमा जाथिफोरनाव आलासि जाहैनाया जोबोद सहज खिन्थु दाबसेयावहाय जायगा नायनो लुबैनानै थांनाया बेवहाय माने जोङो फरिबेसजों गोरोबा गोरोबा मोनो सुखुवा सुखुवा मोनो नाथाय बायहेरायाव गिदिङोबा मानसिफ्रा बहुद गियान आयत्थ' खालामनो हायो बा बायहेरानि गियान जों मोननो हायो बुजियिखौ बुजियो नुयिखौ नुयो रोङिखौ रोंजोबथाराबाबो जों माखासे रोंनो हायो दा बेफोरखौहाय बा गावनि अनथ'रावहाय मिथिनो लुबैनाय बा मिथियिखौ मिथिनो मोननाय नाजायोब्ला जोङो बायरायाव गिदिंनानै नायनांगौ बा आगफाग लानांगौ बेनो जोंनि मानसिनि जिउआव रोंनांगौ बा रोंगौथि बेफोरखौ जों बे जुगावहाय गिदिंनानै सोलोंनानै लानाया जोबोद गोनां नाथायबा जों बायह्रानिजों असरसबरियानिजों गिदिंनायाव जों बहुद फारागथि आरो गोजान गोजानखौ नुनो मोनो